हाँ बोलिए नमस्ते नमस्ते बोलिए अच्छा आपको कौन सी गाड़ी चाहिए अच्छा ए सी बिदाउट ए सी नहीं अच्छा रेस्टुरेंट होटल में जाना है हाँ हाँ हाँ हाँ अच्छा टाइमिंग तो पहले पूरा दिन लग जाएगा ना तो पुरे दिन का आपका चार्ज हुआ कम से कम दो हज़ार रुपये हाँ डिस्काउंट मिलेगा उतना नहीं मिलेगा क्योंकि आज कल पैट्रोल डीजल कितना महँगा है वो तो पता ही है ना मेरे गाड़ी हाँ ए सी भी है और विदाउट ए सी गाड़ी भी है तो आपको जो चाहिए वो मिलेगा अगर ए सी वाला में जाइएगा तो ज़्यादा ज़्यादा पैसा लगेगा बिदाउट ए सी में जाइएगा तो कम पैसा लगेगा हाँ हाँ ड्राइब मैं ख़ुद करती हूँ मेरा ड्राईवर नहीं करता है हाँ तो हाँ हाँ आराम से जाएगी

हाँ हाँ अच्छा डिस्काउंट वही लगभग दस पंद्रह तो मतलब वो गाड़ी कौन सी चाहिए ए सी में भी जैसे स्कार्पियो बोलोरो कार क्या चाहिए कार चहिए अच्छा पटना से दिल्ली

अच्छा उसमें भी ए सी गाड़ी तो दिल्ली का लगभग बीस हज़ार रुपये लगेगा

हम्म और बहुत बार हाँ हाँ वहाँ पर कम से कम अच्छा वहाँ का कम से कम पचास साठ हज़ार रुपये लगेगा डिस्काउंट के बाद कुछ और डिस्काउंट नहीं ना होगा कितना ज़्यादा तेल पैट्रोल डीजल महँगा है पाता है ना अच्छा ठीक है अब आइए मिल कर हो जाएगा

ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आ जाएँगे